ہیلو جی بتائیے میں آپ کی کس طریقے سے مدد کر سکتی ہوں جی ویگن ڈائٹ بیسیکلی پلانٹ بیسڈ ڈائٹ ہوتی ہے اس میں آپ پھل کھا سکتے ہیں فروٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے آم ہو گئے آج کل جو موسمی فروٹس ہیں مینگوز ہو گئے اورنجز ہو گئے بناناز ہو گئے یہ سارے ویگن ڈائٹ میں آتے ہیں ویگن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی میٹ فری پروڈکٹس جس میں کسی بھی طریقے سے میٹ نہ ہو یا پھر کسی بھی طریقے سے کسی اینمل سے نہ آتے ہوں آپ کے دودھ ہو گیا گھی ہو گیا پنیر ہو گیا یہ بھی کچھ بھی نہ ہو تو وہ سارے ویگن کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ لوگوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیوں ویگن ڈائٹ چاہیے اپنے لیے جی

ہاں بادام ملک ہو گیا آپ کا سوئے ملک ہو گیا یہ سارے ایسے ملک ہیں جو ہمیں اینملس کے تھرو نہیں مل رہے ہیں جو ہم اس کسی بھی پیڑ پودوں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں جیسے سویا ہے تو سویا ملک وہاں سے آ رہا ہے بادام ہے تو وہ بادام ملک وہاں سے آ رہا ہے تو یہ سارے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہیں اور کروئلٹی فری بھی ہیں تو آپ ویگن ڈائٹ کیوں آپ کیا وزن گھٹانا چاہ رہے ہیں اچھا تو میں میری جی تو اس میں صرف لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف یہ پلانٹ بیسڈ ہی ہیں لیکن آپ کے جتنے بھی نٹس ہیں آپ کا ویٹ ہے آپ کی یہ دال وغیرہ ہیں یہ بھی سب ویگن میں ہی آئیں گی تو آپ وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں سوری کیا بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی ضرور